हाँ भाइ की यौ अरे बढ़िआँ बढ़िआँ की करब ठण्डीमे ऽ एकदमसँ खो मङ्गला पड़ल रह बला बात छै काम धन्धा छै नहि बस खाइत छी पड़ल रहैत छी आओर की कहब अपने की कऽ रहल छियै हम नहि नहि तऽ नहि नहि अपना मिथिलामे तऽ अपना मिथिलामे तऽ ई बहुत बड़का समस्या भऽ गेलै हँ तऽ अपन अगर कनि पढ़ल लिखल अगर जे भी छै कनि मनि पढ़ि लेने छै आ परेशान छथि कि की करी की नहि करी किएकि चिन्ता तऽ जे एखन देखिऔ किछु दिन पहिले यू पी एस सी कऽ ई बी पी एस सी कऽ भेलैहँ ओहोमे किछु जते भेलै सभ यू पीए बला सभकऽ भेलैहँ मतलब मिथिला लोक जे हाल छै ई जे छथि जतेक भी मंत्री मंत्र मंत्रिमण्डलमे जे लोक सभ बैसल छथि ई सभ तऽ अपना सभकऽ तऽ बुझिऔ कि दालिओ रोटी पर अभाव कऽ देत सभसँ बड़का समस्या तऽ ओएह छै कि आदमी चाहियो कऽ सभसँ बड़का समस्या तऽ उद्योगो कऽ लऽ उद्योगो कऽ लऽ कऽ भऽ गेल हँ कि आदमी चाहे आदमी चाहियो कऽ उद्योग हूँ सही हूँ सही बात छै हूँ हूँ हूँ

अरे हम तऽ अरे हम तऽ सोचैत छलहुँ कि ओहिसँ बढ़िआँ जे छै ने से किछु व्यवसाय ढुढ़ल जाय व्यवसाय ढुढ़ि कऽ आ एगो नीक कोनो कमसँ कम समय तऽ व्यतीत होयत ने जे समय इमहर उमहर तास खेलैमे जे व्यर्थ होइया ओहिसँ बढ़िआँ कि कहैत छै ओ जे नहि करै कपार से करै व्यापार तऽ कमसँ कम मतलब बैठलसँ बेगारी भला तऽ अऽ हूँ हूँ

हूँ हूँ सही बात छै हूँ हूँ

सही बात छै हूँ हूँ नहि तऽ एकटा काम करू ने जब फोन कयबे कयलहुँ हँ तऽ एकबेर हमरा विचारसँ साँझमे बैठ कऽ दुनू भाइ एहि पर चर्चा करी आ किछु बातके करब जे केना की कयल जाय किएकि एना तऽ काम नहि चलतै तऽ आउ साँझमे बैठ कऽ अपना सभ गप करी